हैल्लो हां जी पूज़ा दीदी बोल्ला दियां अच्छा ते पता तोहानू पेपर किन्नें नज़दीक आई गे नै ते तोहाड़ी किन्नी अटैंडैंस किन्नी ऐ हाज़री किन्नी ऐं पिच्छें चला दी ऐ तुस स्कूल की नी आंदे सलेवस बी किन्नां पिच्छें ऐ सलेवस बी किन्नां पिच्छें ऐ बच्चा तेरा चला दा ठीक ऐ सारें बच्चैं सलेवस कवर करी लेआ ऐ ते तेरा सलेवस बी बड़ा पिच्छें ऐ ते अटैंडैंस बी बड़ी घट्ट ऐ ते तूं पेपर गी कियां बौह्नां ऐ छड़ी टैंशन कन्नैं थोह्ड़ी होंदा स्कूल बी औनां पौंदा ऐ पढ़नां बी पौंदा ऐ ठीक ऐ स्हानू बी उप्परा दा आर्डर होंदे नै असें जिन्नें तोड़ी हाज़री गै नी पूरी होग ते तोहानूं पेपरें गी थोह्ड़े बौह्न देनां ऐ हां कल्लै कोला दा न् अग्गैं डेल्ली स्कूल आनां ऐ ते अपनां स्लेवस बी कवर कर ते पेपरे च बौह्नें दे कावल बन